एक दुकान से हमने दस दिन पहले एक संतूर का साबुन खरीदा था जो देखने में बहुत ही अच्छा स्मेल भी बहुत ही अच्छा कर रहा था पर जब उसे हमने अपने शरीर पे लगाया तो वह बा रिएक्शन कर गया हमारे शरीर के साथ जिससे मुझे डॉक्टर को बताना पड़ा